جیسا کہ آپ نے مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری ابتدائی تعلیم میرے گاؤں ضلع بلرامپور میں ہوئی میں نے وہاں سے مکتب کی تعلیم حاصل کی پھر وہیں پر گاؤں میں ہی ایک مدرسے سے حفظ شروع کی پھر کچھ دنوں کے بعد دلی آ گیا اور یہاں میں نے ایک مدرسے میں ایڈمیشن لیا اور اپنی تعلیم شروع کر دی تقریباً تین سال کے اندر میں نے حفظ مکمل کیا اس کے بعد میں نے آگے کی تعلیم شروع کرنے کے لیے دلی میں ایک دوسرے مدرسے جس کا نام جامعہ صنابل ہے اس میں ایڈمیشن لیا وہاں پر میں نے ساتویں کلاس سے عربی تعلیم لینی شروع کی میں نے وہاں پر جو کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی تھیں ان میں عربی انگلش ہندی سائنس ہس میتھ اسی طرح عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں میں نے صنابل میں عالمیت تک کی تعلیم حاصل کی پھر میں فضیلت کے لیے دلی میں ہی ایک دوسرے مدرسے ریاض العلوم گیا وہاں سے میں نے فضیلت کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے گریجویشن کی تعلیم کے لیے میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اپلائی کیا اور جامعہ میں پرشین ڈیپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا گریجویشن کی تعلیم کے لیے اور وہاں سے میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی

اب ریختہ میں ایڈیٹر دو سال سے مسلسل کام کر رہا ہوں اس تعلیم کے دوران میں نے صرف دینی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی تاکہ ہم ہر میدان میں ہر جگہ جا سکیں اور اپنی باتوں کو رکھ سکیں اور ہر طریقے کے کام کر سکیں یہ دنیاوی تعلیم تھا جس کی وجہ سے جس کی بدولت میں ایک مشہور کمپنی میں کام کر رہا ہوں